मेरा बग़ीचा है उस बग़ीचे में बहुत से पेड़ पौधे लगाए थे बहुत से फल के पेड़ लगाए थे केले काे लगाए थे अमरूद का लगाए थे और आम के लगाए थे बहुत सारे पेड़ लगाए थे उसका सींचना काटना देख भाल करना मेरा फ़र्ज़ है मैं करती हूँ उसी लिए पपीते लगाना है उसको लगा कर के उसकी सफ़ाई भी करना है उसकी देख भाल भी करना है उसी में करते करते मेरा दिन बीत जाता है दिन बीत जाता है करने के जब फूल लेते हे सेवा जितनी अच्छे से सेवा होती है पेड़ पौधे की उतनी अच्छे से फल फलते हैं जल्दी से फलते हैं जब फल जाते हैं तो मैं बज़ार बेच देती है अड़ोस पड़ोस की औरतें देखती हैं तो कहती हैं कि कितने का दोगे तुम्हारे फल भी बढ़िया है मीठे हैं अच्छा भी है देखने में सुंदर है मुझे भी दे दो खाने के लिए उसको भी दे देती हूँ मेरे बेटियाँ बहुएं खा रहीं थी मैं भी खा रही थी मेरा घर का परिवार सब खा रहे थे खिला रहे थे खिला कर के उसको बेच रहे थे उसी बेचने से हमारा ख़र्च चल रहा था मेरे बेटे बहू सब का पेट पल चल रहा था मैं क्या करूँ ग़रीब आदमी है तो कहाँ से लाऊँ जौन भी हमारा है अबहिने है जौन कर रही हूँ उसी को कर के उसी को बेच के अपनी परिवार का ख़र्च चला रही हूँ बग़ीचा भी बहुत सारा सा लगाए थे मैं क्या करूँ इसे लगा रहे थे कि यही में इसी करते करते हमारा दिन भी बीत जाएगा और हमारे फल भी तैयार हो जाएंगे मीठे मीठे फल होते हैं केला भी फल जाता है अमरूद भी फल जाता है पपीता भी फल जाता है उसको बहुत ध्यान से मुझ को देखना भी है और अगल बग़ल कचरा नहीं रहने देती हूँ साफ़ सफ़ाई बहुत अच्छा से करती हूँ पंफू से टिबेल है उसका पानी भी समय समय से थैला बनाना है माटी मट्टी रख कर के थैला बनाना है पानी भी देना है मक्खी बैठते हैं कीड़े बैठते हैं तो उसको पाउडर ले जा कर के छिड़क देते हैं कि कीड़े ना लगे बढ़िया से हमारे फल तैयार हो जाएं बढ़िया बढ़िया फलें फल फल जाएं उसको तोड़ना है धोना है धो कर के बेचना है गाँव की महिलाऍं बड़ी आती हैं हमारे घर पर कि तुम्हारा तो मेरा बड़ा नाम करते हैं कि तुम्हारा तो फल बड़ा बढ़िया फर रहा है कैसे तुम करती हो तो मैंने बताती हूँ कि भैया बहनों बहिनी बहू बेटियों मैं ऐसे ऐसे करती हूँ ऐसे ऐसे तुम लोग करो ऐसे ऐसे करोगी तो कौनो रोग नहीं होगा बढ़िया सा तुम्हारा बग़ीचा भी रहेगा फूल भी रहेगा फल वो रहेगा फलेगा खाएगी खिलाएगी सब को बेचेंगे चार पैसे आएंगे तुमारा ख़र्च भी चलेगा लड़िकन को पढ़ाना है लिखाना है खाना खिलाना है इस्कूल भेजना है इस्कूल का ख़र्च भी देखना है कहाँ से होगा जब इसी की कमाई होगी इसको जब चाव से करेंगे खिलाएंगे पिलाएंगे तब ना होगी कहाँ से होगी इसी लिए मैंने दिन रात यहाँ देती हूँ अपने फलों के लिए